बागवानी के शौक हमरा बच्चे रहियै तहियै से है हमर बाबा दादा कहले करैत रहले है बागवानी के खेती तऽ हमसब देखैत रहलियै यऽ ओहि दिन से हमरो मने शौक लागि गेलै की हम हमहुँ करबै तऽ हमहुँ सब करय लगली तऽ एकरा बाद हमसब की केली की आम के पेड़ कीन के लैली कलम छोट छोट आम के पेड़ खेत मे ले जाके रोप देलियै खेत मे रोपलियै तऽ ओकरा बराबर तार उर से घेर लियै चारू बगल से की ओकरा आम के पत्ता बकरी उकरी ना चरे ओकरा सुरक्षा होइ ओहिमे आम मे पानी पटबैत रहलियै डोल से डोल से पानी पटेबैत रहलियै बैसाख चैत बैसाख महिना मे हाल खतम हो गेल तऽ मोटर से भी पानि पटा दैत रहलियै ह तऽ मोटर से पानि पटेली तऽ हाल पूरा हो गेल तऽ आम आम फरलक सात आठ साल पहिले हम आम के बागवानी लगेलियै एकरा बाद ओ मजरलै मजरे लगले दू तीन तीन साल के बाद ओ आम मजरे लगलै थोड़ा थोड़ा फरे लगलै एकरा बाद अभी जादा फरै छै जादा फरै छै तऽ उहे सब तोड़ के लबै छियै तऽ बाल बच्चा के पाकै लए धऽ देलक पाक गेलक तऽ अपना लैड़का सब खयलक तऽ एकर बाद कहियो दूरा के आगे फूल के खेती करै छियै की फूल लगेली तऽ शोभा देलक दूरा पर तऽ काते काते चारू बगल से लगा देली शोभलक दूरा आ फूल फूलेलेक गेना के फूल हमसब जादा रोपै छियै एकरा बाद अथी के पौधा रोपै छियै सागवान के एकरा बाद मोहगनी रोपै छियै ई मोहगनी के पौधा रोपै छियै खेत के काते काते आ सागवानो के खेत के काते काते रोपै छियै आम के बगीचा लगबै छियै पूरा एकट्ठे पूरा खेत मे तऽ खेत मे रोपके रोप देले छियै तऽ ओहिमे आम के बगीचा तनिका बर लाके रोपलियै तऽ ओ नमहर नमहर होले तऽ मजरे के शुरू कयलै तऽ मजरलै तऽ अथी तीन चार साल से आम फरै छै लैड़का सबके ले अबै छियै आम तोरि के त लैड़का सब अपन पाके ला धऽ देलक पाक गेलक त लैका सब खयलक